जोंनि गामियाव सासे माहाजोन माहाजोन दंमोन बे माहाजोननि मुङानो जाबाय नाब्ला बे नाब्ला माहाजोना बयनोबो रां दाहार हरोमोन आरो बियो जाहैबाय गामिनि सासे माहाजोन आरो बयनिफ्राय देरसिन गोनांसिन मानसिमोन बिनिखायनो जोंनि गामिनि मानसिफोरा गामिनि मानसिफोर जाय जाय गोरिब न'खरनि बिसोरो दासिमबो दासिमबो बे बे नाब्लानाव गासैबो रां लाथ'नाय जायोमोन बांसिनानो आरो बे नाब्लाया नाब्लाया रां दाहारखौबो गोरिबफोरनो हरोबोमोन आरो आरो गामिनि गासैबो मानसिफोरा बे नाब्लानाव रां दाहार लानायनि थाखाय थाखाय गामियाव जोबोद एसे मदद गोरिबनि थाखाय एसे मदद जादों आरो आरो नाब्लाया नाब्लाया बिसोरनाव बे रांनि रां मोननायनि थाखाय रांनि थाखाय गामियावबो एसे जौगाबोदों जौगाबोदों आरो गोरिबफोरा बेदि रां दाहार लानानै लानायनि लानायनि थाखाय नाथाय लानायाबो जोबथा बारा मोजांबो नङामोन मानोना नाब्लाया बिसोरनि बिसोरनि रां दाहार रां दाहारनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय बारा बारा रां उनाव बुथुमोमोन बिनिखायनो बिनिखायनो बे रां दाहार लानाया बारा मोजांबो जायामोन गामिनि थाखाय आरो रां दाहार लानायाबो रां दाहार लानायाबो बारा मोजां नङामोन मानोना रां दाहार लानाय लालायब्लाथाय लालायब्लाथाय गावनि गावनिफ्राय इसे बारा